यें खरें आसात घराब्यांत शेत करतात शेत आसून सुद्दां कांय जाणां कांय लोक जे आसात ते शेतान वात वचनात कांय जाणाक शेतान वचपाक लज दिसता अशें आसूं येता कांय जाणाक मातयेत चिखलांत वचपाकूय आवडना आनी कांय जाणांक शेत करप ही यें आवडना हेंवूय कारूण आस् कारण आसूं येता हाचे बद्दल म्हाका सांगन दिसता की जे लोक शेतात वसना शेतांनी वचून काम कामां करनात तेमी शेतान वचून काम करपाक जाय कित्याक म्हळ्ळ्यार आमचे आवय बापूय जशे शेतांत वचून काम करतात कश्ट करतात तशेंच जे कोण शेतात थंय वचून आपल्या आवय बापायक आदार करपाक जाय अशें म्हणटा की लज धरल्यार पेज मेळणा ही एक कोंकणी म्हण आसा तर शेताचें काम करतना आमी लज धरपाक जायना शेतकाम केल्यार आमकां भात तांदूळ मेयटा शेत आमचें पोट भरता तर आमी सगळ्यांनी शेत करप करपाक जाय आपल्या घरांतल्या सगळ्या वांगडा शेतांत वचपाक जाय अशें म्हाका दिसता शेतवड म्हळ्ळ्यार ज्या जाग्यार खूब पयलीं सान शेतां आसात आनी शेत करतात एक पिळगे कडल्यान दुसरे पिळगे मेरेन ये शेतां करता आनी चलत आयलां शेत करीत आसा आनी शेत करपाच् शेत करपाची आवड आसा ताका शेतवड अशें म्हणटात